हरि ओम भाउ भाउ छा तव्हां वटि सिंधी खाधो मिली सघंदो सभु सिंधी शयुनि जी वैरायटी मुंहिंजे घर में जणियनि जो फंक्शन आहे मां चाहियां थी की इन फंक्शन ते सॼो खाधो सिंधी रखूं त छा तव्हां वटि सिंधीयुनि जी वैरायटी मिली सघंदी जीअं त कढ़ी चांवर हुजनि साई भाॼी हुजे या दालि पकवान हुजनि या स्नैक्स में टिक्की पकोड़ा स्टाइल हुजे या छा तव्हां वटि छा अवेलेबल हूंदो जेको असांखे तव्हां ॿुधायो त असां उन इन मौक़ो ते इहो सोचे करे त तव्हांखें कयूं ऑडर करे सघंदासीं ऐं असांखे अ तव्हांजे हितां जी जेका भई डिश आहे उनजी असां तव्हांखे क्वांटिटी बि ॿुधाईंदासीं ऐं उनखां पोइ असांखे ॿुधाईंदा त ठीकु आहे असां तव्हांखे चऊं था की असांखे टे भाॼियूं ॾियो हिकु सेल भाॼी ॾियो ऐं साई भाॼी ॾियो गॾु दालि पकवान जी वैरायटी ॾियो अच्छा तव्हांजे रेस्टोरंट जो नालो हुअ त मूं काफ़ी ॿुधो आहे अच्छा अच्छा आनंद रेस्टोरंट ओके आनंद रेस्टोरंट पिकन भईया हा हा हा हा हा मां सुञाणा थी सुञाणा थी त तव्हां छा खाधो असांखे पहुंचाइ सघंदा असांखे बिल्कुलु अहिड़ो खपे जो सिंधीयत हुजे ऐं प्लीज तव्हां सां ईअं स्पेशल रिक्वेस्ट आहे की मिर्च घटि विझिजो असांजे हिते थोरा वॾा आहिनि त उओ थोरो मिर्च घटि पसंदि कंदा आहिनि ऐं तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह जे वक़्तु में ॿार बि मिर्च खाइनि कोन्ह था वॾनि खे बि न खपे त घटि मिर्च वारो घटि मसाले वारो खाधो असांखे तव्हां ॾियो जंहिंमें चारि छह शयूं असां तव्हांखे ॿुधायूं था त उहे तव्हां असांखे पहुंचायो ठीकु आहे भाउ